पिछले घणेई सालनि खां भारतीय मनोरंजन जाम अॻियां वधी वियो आहे हाणे त इंटरनेट जो इलाही सुख आहे ऐं जीअं मना सीरियलूं ॾिसूं इलाही सुठियूं सुठियूं घरु वेठे ॾिसूं ता मनोरंजन जीअं अनुपमा आहे के बी सी के बी सी में बि ज्ञान जी घणेई ॻाल्हियूं आहिनि सुवाल जवाब जेके इंसान खे दिमाग़ खोले थो छॾे बिग बॉस आहे वरी उहो तारक मेहता का उल्टा चश्मा इन सां पोइ असांजो ख़ुशी माना खिल मजाक आए मन विंद्रे ई पियो आहे सॼो ॾींहुं माना सत्संग ॿुधूं वरी स इहे गाना ॿुधूं भॼन ॿुधूं झूलेलाल जा लता मंगेशकर जा गाना ॿुधूं वरी इन मा इए पिचरूं जीअं आराधना आहे मूंखे ॾाढी वणंदियूं आहिनि पुराणी पिचरू पाखीजा आहे शर्मिली आहे कटी पतंग आहे घणेई पिचरूं जेकी सॼो ॾींहुं पिया पुराणी ॾिसूं सत्संग ॿुधूं वरी यूट्यूब ते पंहिंजी जीअं घणेई शयूं ॾिसण जे लाइ मिलनि थियूं जेके असांखे नथियूं अचनि जीअं मां काई मिठाई नथी अचे असां उन जी ॾिसी करे ठाहे था सघूं सुठे खां सुठी ऐं वेस्ट मां बेस्ट करे था सघूं कुझु शयूं अहिड़ियूं आहिनि जे असां नथा करे सघूं उहो वेस्ट मां बेस्ट ठाहियूं ता जो नुक़सान न थियनि ऐं ईअं माना ॿियूं बि जीअं हिकिड़ो शो आहे असांखे ॻाल्हाइणु नथो अचे सभु सेखारनि था रंगोली नथी अचे ॾियारी जे टाइम ते त रंगोली असां ठाहियूं हुन ते ॾिसी ॾिसी माना यूट्यूब ते हेतिरी शयूं असांजे लाइ मिलनि थियूं या पढ़ी नथा सघूं घणेई इंग्लिश शब्द आहिनि इहो ॾिसी ॾिसी असां उन ते पढ़ाई करे सघूं था ॾाढो सुठो आहे माना ईअं तो माना सिखण जे लाइ मिले जंहिंजो कोई अंत ई कोन्हे को घणेई शयूं जो आहियूं आहिनि जीअं भाॼी आहे काई जा भाॼी नथी म त सम्झ में अचे रेसिपी त हिन ते ॾिसी करे असां ठाहे था सघूं ऐं हिन सुठियूं बि ठहंदियूं आहिनि ऐं ईअं न की घणेई शयूं आहिनि खाधनि पीअनि जूं या कोई पराठो हॾो नए तरीक़े जो आहे त असां पराठनि में उन जी रेसिपी ॾिसी करे ठाहियूं था त माना घर वारा बि ख़ुशि और असां बि ख़ुशि रहियूं घणेई शयूं जीअं मेदू वड़ा आहिनि ऐं इहा इडलियूं आहिनि तरह तरह जूं असां हिकु तरह जी ठाहियूं इन में ॿियूं रेसिपियूं घणेई था ॾेखारनि त तरह तरह जी इडलियूं आहिनि डोसा आहिनि अलॻि अलॻि तरीक़े जा डोसा अलॻि अलॻि तरीक़े जो सांबर आहे जेके असां ठाहे सघूं था जेको असांखे नथो अचे माना हेतिरा इंटरनेट ते सुख थी विया आहिनि हर शइ सिखण जी सिलाई जा कोई कपिड़ो वेस्ट आहे त उन में बि उन खे कटे फिटे बेस्ट ठाहे था सघूं थेला ठाहे था सघऊं घणेई शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेके असांजी ईअं फाल्तू पियूं आहिनि ते असां हिन ते माना चङी तरह सिखी ता सघूं ऐं ॿारनि खे बि सेखारे था सघूं जेके असांखे बिल्कुल न ईंदो हुओ ऐं हाणे त ज़रा सां बि इन यूट्यूब ते या इंटरनेट ऑनलाइन ॾिसी करे जे कुझ बि नुक़सान नथो थिए या काई असां विषय सम्झ में नथा अचे त असां यूट्यूब ते ॾिसी ह करे था सघूं सुठी का सुठी तरह